जेब्ला आं गु थाखोयावमोन अब्ला जोंहा फरायसालियाव सानसेखालिनि समाव प्रग्राम गिदिर जादोंमोन बे समाव आंखौ मास्टारफोरा खामानि मावनायनि बिबानाव थिसनदोंमोन अब्ला आंबो बे खामानिखौ मावनो हथातयै थिरांथा लानाय जादोंमोन आरो बे थिरांथाखौ लानानै आं जोबोद गोजोन्नाय दङमोन मानोना आं खामानि मावनो जोबोद मोजां मोनो बेबायदियैनो आं खामानि मावनो माखासे टीम बानायो जेरै साबा साबा टीम बानायबाय हिन्जावफोर साबा हौवाफोर साबा बिदिनो साबा साबा वाइज रान्नानै आङो खामानिफोरखौ रान्नानै होबाय बेबायदि रान्नायनि गेजेरजों जों खामानिखौ गोरलैयैनो मावलांनो हादोंमोन आरो बे खामानि मावनायनि गासैबो बिबानानो आंनिमोन आरो बे खामानिखौ आं लोगो नांनानै मोजाङैनो मावलांदोंमोन आरो मावलांनायजों लोगोसे आङो खामानिखौ ओरैबायदि जाहोजोबनोबो हादोंमोन जायखौ मास्टारफोरा आंनि खामानिखौ नुनानै गोजोनदोंमोन आरो आं फरायसालियाव मास्टारफोरनि एबा फोरोंगिरिफोरनि बांसिन बोसोन मानियोमोन एबा आं बोसोन लायोमोन